کچھ وقت پہلے میں نے ایک منی ایئر کنڈیشنر خریدا تھا جو ٹیبل پہ لگا کے پڑھتے وقت یا آفس کا کام کرتے وقت فیس کے سامنے بالکل لگا کے اور رکھا جاتا ہے وہ اس کے کام آتا ہے اس میں ایک سائڈ میں جو ہے پانی ڈالنے کا بھی وہ بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو ہے اس سے پانی نکلتا ہے فوارے کی طرح اور وہ کنڈیشن جو ہے وہ کرتا ہے ٹھنڈا کرتا ہے تو وہ خریدا تھا میں نے اس کا ایکسپیرئنس کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہاں دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا وہ اور لک مطلب گڈ لکنگ تھا اس کی پلاسٹک کی کوالیٹی جو تھی وہ بھی بہت اچھی تھی لیکن وہ سامنے جو جالی لگی ہوتی ہے وہ جالی اتنی اس کی کوالیٹی اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک دو مرتبہ اوپر نیچے کرنے پہ سیٹ کرنے پہ کہ ہوا اس طرف آئے تو وہ سیٹ کرنے کی وجہ سے وہ جالی کی جو پلاسٹک ہوتی ہے وہ جلدی ٹوٹ گئی تھی تو وہ چیز اس میں نگیٹو تھی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ کنڈیشن بھی بہت زیادہ جو ہے ٹھیک سے نہیں کرتا تھا وہ اس میں موٹر جو ہے وہ بہت منی موٹر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کے مطابق جتنی امید تھی جتنا ایکسپیکٹیشن تھا اس کا کہ اتنا کرے گا وہ اتنا نہیں وہ کر رہا تھا تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں اس میں پازیٹو تھیں کچھ نگیٹو تھیں